हमरा पालतू जानवर जे छै बहुत नीक लागैए हम जे छै गाय राखने छी एकटा जे छै कुत्ता राखने छी ओ कुत्ता एहन पौस मानैए जहिना हम आबै छी हमर जे छै पैरके आहट सुनिते ओ हमरा लग दौड़ल आबैए ओकरा हम जे कहैत छियै ओ जे छै आदमी जकाँ बात बुझैए ओ ताहि दुआरे ओकरा हम रखैला चाहैत छी आ ओहनो भी कहल जाइत छै जे कुत्ता आदमीसँ बेसी वफादार होत इ छै ताहि दुआरे कुत्ता हम पोषने छी आ हमर जे छै ओ पसन्दीदा कुत्ता छै बहुत पसन्द करैत छियै ओकरा हम एहि दुआरे जतऽ हम जाइत छी ओतऽ हमर जे छै से पाछू पाछू जाइए ओ जिमहर हम गेलहुँ तिमहरे ओ गेल कहलहुँ बैस जो तऽ बैस जाइए जे हम कहैत छियै से ओ आदमी जकाँ बात बुझैए